दिन कऽ हम भात दालि सब्जी बनाबै छी या विशेषो बनाबै छी खानाके तऽ नहि छै कोनो लिमिट कहियो मछलीये बनबै छी कहियो हम माउसे बनाबै छी या कहियो पनीरे नव नव प्रकारके बनै छै खाना सबदिन सब रंगके चीज बनै छै रातिओ कऽ जे छै जेना कहियो रोटियो सब्जी बनाबै छी कहियो पूरियो बनाबै छी कहियो हम रातिओ कऽ कहियो हम पनीरो बनाए लै छी कहियो हम दोसरो कहियो मछलिये बनाए लै छी तै दुआरे भोजनके तऽ कोनो गारंटी नहि छै जे एके चीज बनै छै लेकिन हँ ई छै जे परम्परा जे जा दिनकेँ चावल बराबर जे छै भाते बनै छै कम रोटी बनै छै राति कऽ जे छै एहिठमा रातिये कऽ बेसी रोटी बनै छै आ भात बहुत कम बनै छै या दिनकेँ दालि भात सब्जीये बनिते छै बेसी किया तऽ मीट मछली जे खाएत तऽ बेसी तऽ गरमी छै गरमीमे खराबी कए जाइ छै ओहिके लिये